जों जेथिया सावगारि आखिनो जिरायो जों बेनि आगोलावनो सबि आखिनायनि आगोलावनो जों सानना लाखाजोबो जे आं मा माबायदि सावगारि आखिगोन बे सावगारिनि आखिनायजों जाहाथे आङो समाजनि बिभिन्न' घटना परिघटनाफोरखौ जों बेरखां होनो हायो मानोना बेवहाय जोङो नाथाय सबि आखिनायनि आगोलनो जोङो बेखौ सानखाना लाखानाय जायो जे मानो जोङो जिखि जाथायानो जाथों जिखि माबायानो जाथों साबजेक्टानो जाथों बेखौ जों आखिनायनि गेजेरजों गावनि हारिमुखौबो जों बेरखां होनो हायोनामा

साननाय आरो बे माबाजों इमेजफोरखौ गावनि हारिमुफोरखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो अखल आंल' नङा फ्राय आरटिस्टफ्रानो गावनि हारिमुनि इलिमेन्सफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो अब्लासो नों जि हारिखौ दैदेनगासिनो दं जि हारिनिफ्राय नोङो रिप्रेजेन्ट हिसाबै थांगानसिनो दङ सबि आखिगासिनो दङ बे रिप्रेजेन्ट हिसाबै जोङो गावनि हारिनि हारिमुखौ जेब्लाबो गावनि पेन्टिंनि गेजेरजों जों दिन्थिनो हानायानो सासे आरटिस्टनि गिदिर बिबान